कोई बी कम्म करना होऐ पैह्लें ओह्दी पूरी जानकारी करी लैनी चाहिदी की भई मिगी औंदा जां नेईं औंदा ऐ उसी पूरा सिक्खियै पूरी ट्राई करियै इक्क दौ दिन अट्ठ दिन लग्गन भामें ते अपने जिंदगी पर पूरे दिलै पर विश्वास होना चाहिदा की इसी में करी पाङ ते पूरा दिल्चस्पी रकन्नै उसी बनाई लैना चाहिदा ते थोह्ड़ी गलती होऐ ते उसी दूए जनें गी पुच्छी लैओ मेरा स्हेई होआ दा जां नेईं होआ दा अगर अग्गै जाइयै गलती होई ते अग्गै इक्क बारी गलती होई ते दूई बारी स्हेई बी करगा ते ओह्दे बिच चर्चा होई जानी कि इसने पैह्लें बी बनाया ते एह् किश होया एह् किश होआ ते एह् ओह्दे च बड़ी शरमा होई जंदी इसी पैह्लें गै कोई बी कम्म करना कोई कपड़े सींदा कोई किश करदा पैह्लें उसी पूरी सूट बनाने दी जानकारी होनी चाहिदी इक्क बारी कट्टी लैग इक्क बारी खराब करग ते दूई बारी भी घट्ट भी कट्टियै भी सी बनाग ते दिक्खी लै शैल होआ दो चार सूट जेह्ड़े सीऐ दिक्ख सारे ईं जेकर शैल बनी ते भी अग्गें जाइयै ओह्दी ट्राई मार भई करी सकना में मिली सकदा डिप्लोमा ओह्दा इंया ते अपनी मर्ज़ी कन्नै पैह्ले बारी कोई बी कम्म करना जिस कम्में ई जानकारी निं ऐ पूरी उसी कम्में ई अग्गें इश्यू निं करना चाहिदा पैह्लें उसी सिक्खो ते अपने आप गी तुनको जिन्ने चिर त्रकड़ियै दा तोल बराबर नेईं होंदा इन्ने चिर छाबा बी बराबर नेईं होंदा ते इंया करना चाहिदा अपनी मर्ज़ी कन्नै नेईं चलना चाहिदा कुसै दी जानकारी कुसै कोला पैह्लें सिक्खना बड़ा जरूरी ऐ कोई बी कम्म ऐ पैह्लें दूऐ बंदे कोला गै सिक्खना पौंदा तां गै औंदा अपने दमाग कोला निं औंदा ते उसी सिक्खियै जानकारी पूरी लेइयै अपना पूरा विश्वास बनाइयै भी कुसै दे सामनै होइयै कुसै ई बी सनाई सकदे कुसै गी बी सखाई सकदे तां गै अपना जेह्ड़ा कम्म बनदा ऐ